मुर्गाके बच्चा मतलब बजार से खरीदके लाओल जाइत छै ओकरा खाना पीना दएके ओकरा पोसल पालल जाइत छै पोसै पालैके बाद दू अढ़ाइ केजीके होइत छै तऽ ओकरा खाइ खाइके ब्यवस्थामे लागल छै तऽ ओकरा बनाए धोएके अच्छा से बनाए धोए कऽ काटि खोटिके ओकरा बनबैत छै ओहिमे बना सोनाके धोइ बनाएके बढ़िआँ से

बढ़िआँ से धोए बनाए कऽ ओकरा पानि से कच्चा पानि से धोएके तब ओकरा भुजै छै तेलमे फराइ करैत छै आ धनियाँ मरचाइ मसल्ला मीट मसल्ला सब मसल्ला दएके भुजि भाजिके ओकरा ई फेर से रस लगबै छै लगा ओगा कऽ तब ओकरा खाएल जाइत छै मुर्गाके की